صرف کرتے ہوئے ہم اس طرح سے محفوظ رہتے ہیں کہ ہم اپنی ہمت کو کبھی بھی پستہ نہیں ہونے دیتے خا خطرناک حالات میں کیونکہ اگر ہم ڈر جائیں گے یا خ خطرناک لہروں سے ہم ذرا بھی دہشت زدہ ہو جائیں گے تو ہمارے پیر ڈگمگا جائیں گے اور پیر ڈگمگانے سے ہمارے لیے بہت خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے ہم کبھی بھی صرفنگ کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم بالکل بھی ڈرنے نہ پائیں اور ہمارا فوکس صرف ہمارے جو ہے گیم پر ہونا چاہیے ہمارا مزہ کے کے لیے ہونا چاہیے بالکل بھی ہم جیت جیتی والی جیتی جیتنے یا ہارنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایسے انسان بالکل بھی اپنے مصق مقصد سے بھٹکنے بھٹک جاتا ہے اور وہ جیتنے کے چکر میں اپنے لیے مشکلیں کھڑی کر لیتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو نہ دیکھیں اپنے مجھ اپنے آپ میں ایسے کا گیم کھیلیں کہ ہم اپنے اچھے اور برے حالات خود ہی مینیج کر سکیں